आ कोण जिवण्यान घांस मारले जाल्यार ताका पयली थंय शाबण लावन तो कुडको तो धुवप मागीर घट्ट बांदप ताका हे कर पयली पयली बांदलो काय ना मागीर ताका मिरयां येयलीशीं दितात आमी खावपाक ती तीक लागली जाल्यार बरी आनी ती जर गोड लागली जाल्यार ती ताका विश आस हें लागलां अशें म्हणून कोण तें आतां बरें जर बेगी बेगीन डॉक्टरागेर व्हरपाचो ताका आनी तें डॉक्टराचें वखद मागीर चालू करपाचें तांकां सांगपाचें कोणें घांस मारला तो पळयलो जाल्यार खंयच्या जिवण्यान घांस मारला तो डॉक्टराक सांगपाचें मागीर तो डॉक्टर वखद करता